गामघरमे जे खेल खेलाएल जाइए तऽ ओ खेलसब बहुत बढ़िआँ बढ़िआँ खेलसब खेलाएल जाइए जाहिमे किरकेट फुटबॉल या हॉकी या कबड्डी कोनो भी खेल होइ छै तऽ ओहिसबमे बहुत नीक लगै छै खेलाइमे लेकिन हमर हमर मनपसन्द जे खेल अइ से हमर मनपसन्द किरकेट अइ ओ किरकेटमे खेलाइमे हमरा बड़ नीक लगैए ओहिमे एगारहगो प्लेअरके साथ हमसभ किरकेट खेलाइ छी ओ जे गाम गामघरके जे ग्राउण्ड होइ छै से गामघरके ग्राउण्डसब तऽ अहाँसब तऽ जानिते छिए छोट बहुत होइ छै लेकिन खेतसबमे हमसब खेलाइ छी ओ जे बड़का बड़का प्लेअरसब खेलाइ छथि बड़का बड़का ग्राउण्डमे खेलाइ छथि स्टेडियममे खेलाइ छथि हुनकासभके तऽ कोनो दिक्कत नहि होइ छनि लेकिन हमरासभके जे दिक्कत होइए छोट छोट खेतमे खेलाइ छी तऽ ओहिके लेल हमसभ बहुत बहुत बढ़िआँसँ खेलाइ छी कोनो दिक्कत खेलाइमे तऽ नहि होइए लेकिन ओ जे छोट छोट ग्राउण्ड पकड़ा जाइए ताहिके लेल हमरासभके बहुत दिक्कत होइत रहैए तऽ ओ जे हमरासभके कतहु भी प्लेइर मिलैए तऽ एकबेर कहै छिअनि तऽ सभ एक एकजुट भऽ कऽ सभ आदमी खेलाइत रहै छी हमसभ कख कखनहु अगर खेलाइलए चाहै छी तऽ खेलाइलए हमसभ निकलि जाइ छी कोनो चीजके या केओ मना नहि करै छथि जे हम आइ आइ नहि जेबौ हम काल्हि नहि जेबौ सभके जिन जिनका जिनका कहै छिअनि सभ जाइलए तै तैआर भऽ जाइ छथि एकबेर कहलहुँ दुइ बेर कहलहुँ लेकिन जरूर जाइ छथि किरकेटके जे मुख्य मुख्य होइ छै ओ फील्डिङ्ग बैटिङ्ग बॉलिङ्ग जेसब होइ छनि सभ प्लेअरसभ बढ़िआँ बढ़िआँ कऽ लैए अगर हमसब किरकेटे खेलाएलए जाइ छी तऽ हार हार जीतके तऽ खेल ओ किरकेट हेबे करै छै लेकिन ओ खेलाइमे बड़ नीक लगै छै आओर अगर हमसब कतहु मैचे लै छी तऽ मैचो बढ़िआँसँ जितै छी या हारै छी कोनो दिक्कत नहि होइए अग अगर हमरसभके जे प्लेअर होइए प्लेअर होइए से बड़ नीकसँ खेलाइए ओकर कोनो दिक्कत नहि होइ छै ताहिके बावजूद अगर ई ई जे गामघरके छोट मोट ग्राउण्ड छै जेना कतहु हमरासभके जेना खेते सबमे खेलाइ छी तऽ ओ खेतके मालिकसब बाजैत रहै छै जे अहाँसभ किएक हरदम खेतमे खेलाइत रहै छी फेर गाछीसबमे तऽ खेल नहि सकै छी गाछीसबमे तऽ बहुत बड़का बड़का बिरिछसब रहै छै ताहिके बावजूदो हमसभ बहुत बहुत जोर लगेने रहै छी जे हँ हमरसभके जे फेवरेट फेवरेट गेम अइ किरकेट जेना जेना एखने हम कहबे केलहुँ किरकेट कबड्डी हॉकी या फुटबॉल जे भी होइ छै लेकिन हमर सबसँ मनपसन्द खेल अइ किरकेट ओ किरकेट हमरा खेलाइमे बड़ नीक लगैए कोनो चीजके हमरासभके पास बेबस्था तऽ सबकिछुके रहैए बैट बॉल बैट बॉल विकेट सबकिछुके बेबस्था रहैए ताहिके बावजूद अगर हमसभ कहै छिए जिनका जिनका कहै छिअनि सभ जाइलए तैआर भऽ जाइ छथि शाम या सुबह आओर ई किरकेटके मौसम बेसीकाल ठण्डीमे आबै छै ई ठण्डीमे किरकेट खेलाइमे बड्ड नीक लगै छै गरमीमे तऽ किरकेट खेलाएल नहि होइ छै या कोनो भी खेल खेलाएल नहि होइ छै किएकि गरमी बहुत रहै छै गरमी पड़ैत रहै छै लेकिन ठण्डी तऽ पड़ै छै लेकिन खेलाइमे ठण्डीमे जे ज जतेक मजा छै ततेक बरसात या गरमीमे मजा नहि छै लेकिन बड़का बड़का जे प्लेअरसभ खेलाइ छथि ओसभ क कतहु खेलाइ लगै छथि ग्राउण्ड खासकऽ कऽ ग्राउण्डमे ग्राउण्डमे तऽ जरूर ओसभ खेलाइ छथि लेकिन आन देश सबसँ भारत जेना भारत पाकिस्तान या भारत ऑस्ट्रेलिया कोनो कोनो टीमसब साथे खेलाइ लगै छथि तऽ हमरासभके जे किरकेटके इतिहास छै तऽ ओ किरकेटमे हमरासभके बड़ नीक लगैए कोनो चीजके दिक्कत या कोनो चीजके फील्डिङ्गो मिलैए बैटिङ्गो मिलैए बॉलिङ्गो मिलैए सबकिछु मिलैए जेना प्लेअरसभ बातो मानै छै कप्तानसबके ओहिमे कोनो दिक्कत नहि होइ छै प्लेअरसब जे अगर कोनो चीजके दिक्कत होइ छै तऽ ओ कप्तानसँ सहायता लेल जाए छै या अम्पायरसँ सहायता लेल जाए छै अम्पायर जे कहै छै तहीमे ओ किरकेटके बात होइ छै अम्पायरके बात कएल जाए छै किरकेटर्स प्लेअरसब मानै छथिन